सिरां जिल्लानि बार हावाया गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जों उन्दै समाव सिरां जिल्लायाव गोबां गोबां गोलोमनायखौ जों मोननो हायामोन दानि जुगयाव जों दा बोथोर सिमाव गोबां जोंनि जोंनि मानसिफोरा दंफां दाननायफोरखौ गावनि जिउनि थांखि साननानै लानायनि थाखायनो बेफोरबायदि बोथोर सोलायनाय खौ जोङो नुनो मोनसै दानि जुगाव गोबां मानसिफोरा दंफांफोरखौ दाननानै दाननानै हाग्राफोरखौ सिफायनानै जोंनि बोथोरा सोलायबोनो हमबाय सिगांनि समफोराव जों उन्दै समफोराव गोबां बेबायदिनो जों गरम बेबायदिखौ मोननो हायामोन दा जोङो देरनायनि उनाव बोथोराबो सोलायबोबाय बेनिखायनो दा समफोराव बे दंफां दाननाय बायदिसिना खामानिखौ समाव हाग्रा सिफायनायफोरखौ लानायनि थाखायनो जों बोथोरखौ सोलायनाय नुनो मोनसै आरो गरमफोराबो बारा जासै गोबां मानसिफोरानो जोंनि चिरां जिल्लायाव अखा हानायफोराबो खम जासै होननानै मिथिखागौसै चिरां जिल्लायाव मानोना बिफां लाइफांफोरखौ गोबां दानफायनायनि जाउनाव अखानि बिबांया खम जासै बाराब्ला बारा जासै दैबानाफोरा लोमसावबायसै हाब्रां खुरखाबायसै मानोना जोंनि चिरां जिलायाव बिफां लाइफां दानफायनाय आरो हाग्राफोरखौ सिफायनायनि जाउनाव दा अखाया नांगौबायदि हालिया आरो हाबाथाय हाबाय गोबां सम हायो आरो दैबानाफोर जानानै खुरजानानै गोबां खुरखा खुरसि जाबोनो हमसै बेफोरखौ जों दा नुनो मोनसै सिगां जों उन्दै समाव बेफोरो बेफोरखौ जों बारा नुनो थाङामोन आरो अखाफोराबो नांगौ बायदि हायोमोन दा जों नि मेगनाव जों नुनो मोनबाय गोबा बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव दा अखाफोरा गोबां खम हासै नांगौ बायदि हालिया जाउनाव आबाद बायदिसिनाफोरा नांगौबायदि जोङो मोननो हालिया आरो नांगौबादि बुथुमनो आरो फाननो हालिया बेनिखायनो जोङो जोङो गोबां सानहरोब्ला उन्दै समाव बोथोरफोरा मोजांमोन आरो दा बोफोरो सोलायलांजोबनो हमदोंसै बेनिखायनो खायनो जों बुंनो हायोदि बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनावनो बेफोर बोथोर सोलायनायखौ नुनो मोनसै होननानै जों बुंनो हायो